आं जी आहो डॉक्टर बोल्ला दे अच्छा एह् लाई कोई दोआई लाई किश कीता ते हून लून पाइयै जां फटकरी पाइयै टकोरां देओ भाई आं लून पाओ फटकरी पाओ अं निं कोई ट्यूब लाओ ओह् लाओ भला भी मिगी दस्सो आह्नियै नेईं फर्क पौंदा भी आह्नियै दस्सो एह् सांबा हॉस्पिटल आई जायो तुस

ठीक ऐ